जोंनि ओनसोलाव जे मानसिफोरनि गोब्राबै फोथायनाय एबा माखासे खाना फोथायारिफोरनि सोमोन्दै आं बिखौनो बुंनो सानदों जोंनि गामि गेजेर एबा गामि सिंनि मानसिफ्रा गोबां सुबुङानो माखौबा फोथायनाय लायो आरो माखौबा खाना फोथायनाय लायो दा बे मुगायाव जों गोबां गोथौआरि खाना फोथायनायखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बांसिन खाना फोथायनायखौनो मोनो मानो होनोब्ला दानि बे बिगियाननि मुगायाव जों जेबायदि थासारिजों एबा जेबायदि लामाजों खारनांगौ बेबायदि लामाजों खाराबालासिनो गोबां नंखाय सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंनायाव गोबां जोङो खाना फोथायनाय लायो सोरबो सोरखौबा दायना फोथायनाय सोरबा सोरखौबा दायनि फोथायनाय बेखौ लानानैनो जोंनि समाजाव गोबां गुलुं गुजुं माखासे जाथायफोरा जायो बेखायनो जोङो गाव गावखौनो थार फोथायनायखौ लानानै बा गुबुननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोमा होआलासे जोङो गाव गावनि जे मावथांखि बे मावथांखिखौ मावलांबाय थानांगौ अब्ला जोङो गाव खाना फोथायनायनिफ्राय जोङो जानगारनो हागोन जोंनि समाजाव जों नुनो मोनबाय थायो जे जे बेलायाव सोरबा थानत्रिक मन्त्र बेफोरबादि जे बाथ्रा रायनाय बा फुजा फुजारि बेफोरखौ लानानै सोरबा सेथि सुबुं नैथि सुबुं बा थामथि सुबुं बे बाथ्राया खोब बेरखाङो बे बेलायावनो सोरबा गोरलै गोसोनि सुबुंफोरा बा लोरबां गोसोनि सुबुंफोरा बेबादि खोथाखौ सोरनिफ्रायबा खोनायोब्ला बेखौनो फोथायनाय लायो बा नसुंनिफोरखौ नंखाय सान्नायजों बा गावनि लोरबां गोसोनि जे सानदांथि बे सानदांथिजों नंखाय दाय फोनाङो बेबादि खाना फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव गोबां फिसा फिसा जाथायफोरा जालांबाय थायो बेखायनो जोङो नंखाय फोथायनायखौ ज्राब गारनानै जे जोंनि मावथांखि बे मावथांखिखौ जोङो मावलांनांगौ आं बेखौनो सानो जे जोंनि खाना फोथायनाय बे खाना फोथायनायखौ लायाबालासिनो जोंनि समाजाव बा जोंनि गेजेराव बे बेले बेजेखौ लाबोगासिनो जोङो गाव गावनि सायाव जों गाव गावखौनो गाव मोनसे थि लामाजों थाबायनो थाखाय जोङो गसंनांगोन बेखायनो जोङो सोरबा बुंनायखौ खोनासङालाबासिनो जों गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांदो अब्लानो जोङो बे खाना फोथायनाय आरो गुबुननि जि नंखाय फोथायनाय माखासे बेबादि जाथायनिफ्राय जोङो एरायनानै थानो हायो दा जोंनि समाजाव मोनसेनिफ्राय नङा मोनसे मोनसेनिफ्राय मोन्नै नङा मोनसे बे खाना फोथायनाया जाबाय थायो धोरोमारि बिथिंनिफ्रायनो जा बा सिबिनाय बिथिंनिफ्राय बिथिंनिफ्रायनो जा बे खाना फोथायनाया जोंनि समाजाव गोबां गोसारद्लाबाय बेखायनो जोङो बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जों गावबा गाव निजि फोथायनाय लानाय बे फोथायनायखौ जोङो लानांगौ खाना फोथायनायखौ लायाबालासिनो जोंनि मा थार आरो सैथो बाथ्राफोरजों जोङो आवगायनांगौ बेखायनो जोङो जि खाना फोथायनाय बे खाना फोथायनाय लामाखै थाङाबालासिनो जों गावनि थार धोरोमखौ लानानै जों मोनसेल' जि लामा बे लामाजों जोङो थाबायनांगौ